बचपन में मां ड्रॉईंग क्लासिस वर्कशॉप वई हुअमि लेकिन कंहिं कारणि वश मां हुन जे कंहिं प्रतियोगिता में भाग न वठी सघियमि हिन करे मूंखे हिन जो कोई ख़ासि अनुभव त न आहे पर हा अॻिते हली कॾहिं मौक़ो मिलियो त मां हिन में प्रतियोगिता करणु चाहींदमि